پانچ کے نام نمبر ایک ضلع بجنور نمبر دو ضلع امروہہ نمبر تین ضلع غازی آباد نمبر چار ضلع مظفرنگر نمبر پانچ ضلع سنبھل یہ پانچوں شہر کے ہیں